شاہجہان پور میں بہت ساری فصلیں اگائی جاتی ہیں جیسے دھان کی فصل گیہوں کی فصل سرسوں کی فصل گنے کی فصل بھٹوں کی فصل اور تمام طرح کے ساگ اور سبزیوں کی فصلیں بھی اگائی جاتی ہیں ان فصلوں کو اگانے کے بعد کسان مزدوروں کے ساتھ مل کر ان فصلوں کی کٹائی کرتے ہیں اور پھر بازار میں جا کر آڑھتیوں اور بیوپاریوں کے ہاتھ بیچ کر آتے ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے دوکاندار ان بیوباریوں سے فصلوں اور سبزیوں کو خرید کر عام آدمیوں کے ہاتھ بیچ لیتے ہیں سردیوں میں سوئے کے ساگ گوبھی مٹر گاجر وغیرہ کی فصلیں ہوتی ہیں گرمیوں میں دھان اور گیہوں والے کاٹے جاتے ہیں اس طرح ہر سیزن میں ہر آدمی کو ہر فصل اور ہر سبزی مل جاتی ہے